میں اپنی پڑھائی اِس مقصد سے کر رہی ہوں تاکہ میں ایک اچھی بہترین ٹیچر بن سکوں اور آگے چل کر آنے والے بچوں کا مستقبل سنوار سکوں اور میں اُن سے بھی کچھ سیکھوں اور اُس کو کچھ نیا سکھانے کی کوشش کروں میں ایک اچھی ٹیچر بننا چاہتی ہوں تاکہ میں آگے چل کر کچھ کر سکوں اور میں نے جو سیکھا وہ اپنی سیکھ کسی دوسرے کو دے سکوں اور اُنہیں کچھ سکھا سکوں اور اُنہیں کچھ بننے کے قابل بنا سکوں اور میں اُنہیں اچھی سے اچھی چیز سکھانے کی کوشش کروں اور اُن سے بھی میں کچھ نیا سیکھوں روز بروز نئی چیزیں سیکھوں اور اُن کو بھی نئی چیزیں سکھانے کی پوری کوشش کروں میں ایک اچھی ٹیچر بننا چاہتی ہوں